बरसाति जे वक़्तु इहो ॾिठो वियो आहे त मच्छर पैदा थियणु वारियूं बीमारियूं वधी वेंदियूं आहिनि उनखां बचण लाइ असांखे सावधानीअ सां हलणु खपे जीअं त चङीअ तरहि पाण खे कपिड़नि सां ढकणु खपे घर में दरीयुनि ते मच्छरनि वारी ॼारी लॻाए छॾणु खपे जंहिंसां मच्छर घर में घिरी न सघनि घर में या आस पास पाणी जमा थियणु न ॾिजे कचिरे जा दॿा हमेशा साफ़ु रखिजनि ऐं घर में तमामु घणी साफ़ सफ़ाई रखिजे शाम जे वक़्तु घर जा दरवाजा ऐं दरियूं चङीअ तरहि बंदि रखणु खपनि जीअं त मच्छर घर में अंदरु घिरी न सघनि